हमें ड्राइंग बनाने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल के माध्यम से अपन कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं एक ऑनलाइन स्रोत है जिसके माध्यम से नई नई तकनीकी अपन सीख सकते हैं ड्राइंग बनाने के लिए आजकल मोबाइल में ऐसी ऐसी तकनीकी हैं जो छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए अपने को विशेष तकनीकी का सहारा लेना पड़ता है जो वर्तमान में यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से अपने को प्राप्त हो जाती हैं लेकिन इससे पहले इसकी तकनीकियाँ नहीं थी जिससे ड्राइंग बनाने में कुछ समस्याएँ आती हैं लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है एक ज्ञान का युग है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक ही स्थान पर बैठ करके देख सकते हैं सीख सकते हैं एक तकनीकी है ड्राइंग बनाने के लिए अपने को यदि किसी से मदद लेना है तो वो है एक मोबाइल है जो अपने को मदद मिल सकती है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यदि व्यक्ति कुछ कलाकार हैं और पेंटिंग करता है हर जगह पे मकानों में फिर कहीं पे भी ड्राइंग बनाने का कार्य रहता है उससे बहुत सारे पैसे अर्जित कर सकता है जिससे कि एक कमाने का माध्यम हो जाता है एक उसकी कला है ड्राइंग बहुत जबरदस्त कला है इसमें बहुत सारे चीज़ें व्यक्ति वो कर सकता है जो अन्य व्यक्ति उसे देख करके ये अनुमान लगा सकता है कि बहुत ही कलाकार व्यक्ति ने पेंटिंग कि है ये जीवन में बहुत ही सार्थक होती हैं हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और ड्राइंग आज के ज़माने में बहुत अच्छी चल रही हैं हर घर पे ड्राइंग बनवाते हैं लोग दिवालों पे